ہلو ہاں دیکھیے ہم کو جو ہے گھومنے کے لیے جانا ہے نالندا جانا ہے تین روز کو یہ سہرسہ سے سہرسہ بہار سہرسہ سے جی زیادہ نہیں ہم ہیں پانچ لوگ پانچ ایسے ہی جو خاص خاص کوئی بات نہیں ہے ٹائم خرچ ہوگا جو بھی آپ کا ہی لگے کرایہ وہ سب ہم دیں گے آپ جوڑ کر بتا دیجیے کہ کتنا پڑے گا پھر ہم بھی اسی حساب سے یہاں سے نکلیں گے جی جی جی جی رکنا تو پھر وہیں ہے دیکھیے جو سب اچھی تھےجس میں ہم پانچ لوگ سہولت سے اچھے سے ایک دم بغیر اچھے سے مطلب آسانی سے ہاں آسان لوگ سفر کریں جائیں کچھ ٹھیک ہے کسی سے آپ کیجیے اور ہم کو کال کر کے کل بتا دیجیے گا ٹھیک ہے